स्वस्थ रखन रहने के लिए बीमारियों से बचने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं पहले तो नीम की पत्तियों का धुँआ करते हैं शाम को और घर की सफ़ाई उससे पहले तो घर की साफ़ सफ़ाई करनी चाहिए जिसमें मच्छर न घर में घुसने पाएँ उनके लिए भी उनके दवाई का उपचार करना चाहिए और घर के आस पास के जो गड्ढे हैं पानी लगे हुए हैं उनको भी साफ़ करना चाहिए कीचड़ मुक्त घर रहे और ये जो है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करते रहना चाहिए हम लोग तो पशुओं को भी प्रयास करते हैं कि मच्छर न लगने पाएँ लेकिन जहाँ पानी का जमाव रहता है वहाँ तो जहाँ पानी का जमाव रहता है वहाँ तो कि मच्छर रहते हैं और मच्छरों से ही बीमारी बढ़तीं हैं तो बीमारियों को बचाने के लिए हमको चाहिए कि घर की साफ़ सफ़ाई घर के अगल बगल कोई गड्ढे न रहें और जिससे कि हमें परेशानी उठानी परे पड़े और प्रायः रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं और सबको करना चाहिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है हेल्थ इज वेल्थ ऐसा है कि धन ही सब कुछ है नहीं स्वास्थ्य ही सब कुछ है तो स्वास्थ्य के लिए हमें हर संभव उपाय करनी चाहिए जिससे कि कोई परेशानी न आ पावे और नाखून को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिससे गंदगी उसमें पड़ी रहेगी तो भोजन करते समय भी उससे भी बीमारी परेशानी आ सकती है और बाल यदि हम रखते हैं तो उसकी भी सफ़ाई रखें और दांत का भी मंजन किया करें नहीं तो खाने की सामग्री उस दांत में जो पड़ी रहती है तो सड़ने गलने से भी कीटाणु पैदा होते हैं और जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो हम सबको चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार के उपाय करें जिससे हमें भविष्य में परेशानी न उठानी पड़े आँख की बीमारी कान की बीमारी और नाना प्रकार की बीमारी इस समय पैदा हो रही हैं तो इन सबसे बचने के लिए हमको चाहिए कि रख रखाव सही हो जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं ये